जोंनि गामियाव दाख्लि बावैसो हाबा जानानै थांदों बे हाबा जानाया जोंनि न'खरावनोमोन हिनजाव गोदाननो गाननाय जोमनायाव आंबो थांफादों आरो जों बे हिनजाव गोदाननो मोजां मोजां देलाइग्रा गानग्रा जोमग्रा बायना होनाय जादों आरो बे हिनजाव गोदाननो जोङो बिस हाजारनि दख'ना बायनानैबो होनाय जादों लोगोसे बेनो हाबा जानायाव गाननो थाखाय दख'ना आगर गुबैबो बायना होनाय जादों आरो इन्दि जोमग्रा खोमानि खेरा आखाइनि आसान गोदोनायाव माला बायना होनाय जादों जोबोद मोजां मोजां मुवा बेसाद बायना होनाय जादों जों हिनजाव गोदाननो आरो आंबो लुगैलायदों जे हिनजाव गोदान बायदि गाननाय जोमनायखौ गानफिननो आरो जोमफिननो आरो जों हिनजाव गोदाननो जोमग्रा इन्दिनिबो बायना होनाय जादों